हेलो हलो हा जय झूलेलाल हा हा काई ॻाल्हि न आहे तव्हां मां ॿु ॿु ॿुधो हुयो की तव्हांजी सोनारे जी दुकान आहे ऐं ॾाढी रिनाऊं दुकान आहे हीअ सचु आहे त मूंखे मु हा मूंखे कंहिं ख़ातिरी ॾिनी आहे की तव्हां वटि सुठो माल वाल मिली वेंदो सभु चंङी तरह सां मुंहिंजी धीअ जी शादी आहे त उनजे लाइ हिक त मूंखे मुंडी खपे त हू तव्हां वटि अवेलेबल हूंदी डायमंड में अगरि सोलीटेर वठूं असां त हूअ छा अघि पईंदो उनमें लेडीज़ रिंग आहिनि सोलीटेर में अच्छा ऐं हा जेके नग थींदा आहिनि नग थींदा आहिनि हा हा न मां इहो पयी पुछां सोन जो हिन वक्त अघि छा थो हले पियो अच्छा नाइनटी फ़ाइव थाउजेंट ताईं आहे ऐं और मतिलब सोन जी इहो ॿावीह कैरेट जो की चौवीह कैरेट जो न न जीअं जीअं अगरि मां डायमंड न वठां ऐं अगरि सोन में मां एडी वगै़रह में मिल लॻाए करे उहो वठां त उहो सभु ऐवेलेबल हूंदो न मतिलब बेस सोन सोन जो हुजे अच्छा अच्छा अच्छा ऐं इनखां अलावा मतिलब अच्छा मूंखे इहो ॿुधायो की मूंखे मतिलब इनजी मूंखे सोन जी ख़ातिरी मिलंदी की भई मूंखे सॼो इनजो सर्टिफ़िकेट वगै़रह ॾींदव न अच्छा

अच्छा अच्छा अ हा हा न त उन्हीअ में त इहो थींदो न वापिसि करे वठिजे जंहिं रेट ते मां वठंदसि उहो रेट मिलंदो या उन्हीअ वक्त जो जेको रेट हूंदो उन्हीअ ते ॾींदव तव्हां अच्छा अच्छा ईंअ अंदाजन हिक छह ग्राम जी अंगूठी लेडीज़ जीअं अंदाज़न घणे ताईं पइजी वेंदी मतिलब तव्हां मेकिंग चार्ज़िस वग़ैराह या लेबर चार्ज जेको बि आहे उहो सभु मिलाए करे कुझु लमसम आइडिया

अच्छा मतिलब पूरी ख़ातिरी हूंदी न उन्हीअ जी की भई हा मूंखे ऐं इनखों अलावा पेंडेंट सेट बि जीअं जीअं मतिलब छोकरीअ जी ससु खे ॾियण जे लाइ या उनजी निराण खे ॾियण लाइ त पेंडेंट सेट वगै़रह बि मिली वेंदा तव्हांखे अच्छा अच्छा अच्छा त कहिड़ी कहिड़ी कहिड़ी जॻह ते त अच्छा महानगर वगै़रह में अच्छा मूंखे मां आलमबाग में रहंदी आहियां मूंखां मुंहिंजे आलमबाग खां नियरेस्ट छा पवंदो जिते मां वञी करे तव्हांजे शो रूम ते अची सघां अमीनाबाद अमीनाबाद जी लोकेशन अच्छा कहिड़े नाले सां अथव अच्छा आभूषण जे ई नाले सां अथव अच्छा अच्छा अच्छा त ऐं मूंखे जेंट्स बि रिंग्स खपनि ऐं चैनियूं वगै़रह बि कम तव्हां चओ था भई सभु मिली वेंदो ऐं उनजो सेर्टिफ़िकेट वगै़रह सभु टोटल चङी तरह मिली वेंदो त ईंअ कुझु माप जोख में काई मतिलब परेशानी त न हूंदी भई जीअं

अच्छा हिक ॻाल्हि हा हिक ॻाल्हि ॿी मां पुछां थी जीअं अगरि कोई डिजाइन मुंहिंजे दीमाग़ु में हुजे या मां किथे कुझु खणी करे अचां त छा हूअ बि ठहाराए ॾेई सघंदव न न मूंखे त अञा अञा शादी में त टाइम आहे पर मां इहो पयी सोचां भई पहिरीं ठहाराए करे रखी छॾियां त उन्हीअ वक्त छा कुझु सोन में कुझु घटि थियण जो बि चांसिस आहिनि छा न मुंहिंजे मुंहिंजे पुछण जो मतिलब आहे की जीअं हिन वक्त तव्हां पंजानवें जे लॻभॻि चयो छा छा अघि थोरो सो रुकी करे अगरि ठहाराइजे त छा त अघि में कुझु घटि थियण जो चांसिस आहिनि छा छो त जीअं अच्छा अच्छा अच्छा त बसि मूंखे थोरो सो इहो सोन जो अघि त छा मां अगरि एटीन कैरेट में ठहारायां त उनमें मूंखे कुझु घटि पइजी वेंदो ऐं हलनि नथियूं ईअं भई अगरि जीअं हर कोई एॾो महांगो थी वियो आहे सोन अच्छा हा मिलावट थींदी थींदी जी पर वरी उन हिसाब सां अघि वधी वेंदो अगरि चौवीह कैरेट जो वठंदा त अघि वधी वेंदो ॾाढो हा मतिलब उहो सोन न जेको रेट हूंदो चौवीह कैरेट जो त उने जे हिसाब सां ई मतिलब उहो सभु थी वेंदो अच्छा अच्छा त त मूंखे पंहिंजी एड्रेस मोकिले था छॾिजो सघो छा त मुंहिंजो वाट्सअप नंबर इहो ई अथव तव्हां मूंखे अगरि पंहिंजी एड्रेस मोकिले छॾियो त मां कोशिशि कदंसि की सुभाणे या पणीह पंहिंजे हसबेंड सां साण अचां छो त हीअ वॾियूं शयूं त उनसां साण वठण में ठीकु रहंदो आहे त हा ॾहे लॻे सुबुह जो हा छो त मूंखे एॾे तव्हांजी दुकान जी ख़ातिरी ई मिली तव्हां आभूषण जे नाले सां चयो पिया आहे दुकान मूंखे ख़ातिरी मिली तव्हांजो कंहिं फ़ोन नंबर ॾिनो हुयो त मां सोचियो भई तव्हां सां ॻाल्हाए ॾिसां त हाणे त तव्हां सां ॻाल्हा़इण बि थी वियो तव्हांजी दुकान जो बि पतो पइजी वियो लोकेशन वगै़रह पती पतो पइजी वयी त मां पंहिंजे हसबेंड सां साण अची करे ऐं पोइ ॾिसां थी ऐं थी सघे थो बेबीअ खे बि वठी अचां त उहो पंहिंजे ससु जो या ॿियनि जो बी जेको ॾियणा आहिनि असां उनजी बि डिजाइनूं वगै़रह पाण पसंदि करे ऐं ॾई छॾे ऐं कुझु रेडीमेड में बि वठी सघूं था पिया ऐं कुझु ठहाराए वठंदा असां जीअं सहुलियत हूंदी जहिड़े हिसाब सां अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए करे मां हिक त सुभाणे अचनि खां पहिरीं मां तव्हांखे फ़ोन कंदसि त पोइ उन हिसाब सां जीअं तव्हां बि टाइम ॾई सघो हाणे हीअ शयूं नंढी नंढियूं आहिनि त थोरो टाइम त वठंदियूं आहिनि ॻाल्हाण कर अच्छा अच्छा हा त इहो अच्छा अच्छा त हा त उहो त पाण सुठो थियो मां तव्हां सां कॉंटेक्ट करे वरितो छो त नवम्बर में शादी आहे थोरो सो अगरि टाइम मिलंदो त तव्हांजे लाइ बि सहुलियत थींदी ठहाराएण में ऐं असांजे लाइ बि सहुलियत थी वेंदी बिल्कुलु ठीकु आहे अच्छा बसि हिक ॻाल्हि ॿी बि तव्हांखां पुछिणी हुई जेके तव्हांजो रेडीमेड आइटम हूंदो उहो ऐं जेको मां ठहाराइण चाहींदमि त उन में कोई विशेष फ़रकु हूंदो छा अच्छा अच्छा अच्छा मतिलब तव्हां सां ॻाल्हाए करे त मूंखे ॾाढो मतिलब सुठो लॻो जण तव्हांजो ॻाल्हाइण जो तरीक़ो बि सुठो आहे ढंग सुठो आहे कस्टमर सां कीअं ॻाल्हाइणु खपे पूरी लियाकत सां तव्हां ॻाल्हायो मूं मां त तव्हांजे व्यवहार सां ई ॾाढो खुशि थी वयी आहियां मां ज़रूरु तव्हां वटि ईंदसि ऐं मूंखे उमीद आहे की तव्हां मतिलब जेतिरो थी सघे ओतिरो मूंखे छूट ॾई छॾिजो बसि एतिरो चई थी सघां पयी पयी हलो ठीकु आहे

हूं हूं न न भई इहा त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ॾिसो इहो ई विश्वासु वारी ई ॻाल्हि थींदी आहे हिक त माण्हूनि जो विश्वासु वेह जी वेंदो आहे त पोइ अॻिते माण्हू ईंदो पाण बि ईंदो ॿियनि खे बि ॿुधाए करे तव्हां वटि वठी ईंदो सिदीसईं ॻाल्हि आहे इहा त माउथ पब्लिसिटी थींदी थींदी आहे भई मुंहुं सां जेको चए त माण्हू उन ते विश्वासु कंदो ई आहे मूंखे ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए करे मां ज़रूरु सुभाणे या परींह में तव्हां अचण खां पहिरीं तव्हां फ़ोन कंदसि ऐं मां ईंदमि ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल